हमरासभकेँ तऽ एहन समय भेटै छै जाहि समयमे समाज सेवामे जे जाइ छी तऽ ओ समाजसेवाके कल्याणकेँ हेतु जे कोनो बात राखै छी ओहिमे ओ बातके अगर पार्टी नहि मानैया तऽ चुनौतिकेँ समान ओ सामाजिक वातावरणके प्रजेन्ट राखैमे कल्याण करैमे चुनौती करै छी साथ समाज हमर कोना जुड़ल रहथि समाजमे कोना कल्याण हो समाज कोना स्वस्थ्य रहै ई सभ काज हमरा सभकेँ कयलासँ सभ सम्हारि छै और एहिसँ बेसी समाज कल्याण